राव बुंनाय लोगो लोगोनो जायखि जाया राव जेखिजाया जाथियानो मोनसे राव थायो जों जेरै बर' जाथि जोंहा बर' राव दं मिसिंफोरा मिसिं राव दं राभाफोरा राभा दं निजा निजा राव थायो गथिखे दा बे राव बर' रावआ आंनि जिथु आं बर' रावनिनो फोरोंगिरि आं बर' रावनि जिथु फोरोंगिरि नालाय गथिखे आङो बे फोरोंगिरि हिसाबै आंहा मोनसे बुंनांगौ दं बुंनांगौ दं मा बुंनांगौ दं जोङो जोंबो मिउजिकनि मास्टार हिसाबै जों मा जोङो गुबुन गुबुन जाथिनिबो राव बुंनो रोंग्रा जायो जेरै बिसिनि जिथु लेंगुवेज जिथु सुर बे सुरा मा जादों खान्थि नियम नियम जिथु जोंनि बर'नि नियम खान्थि रावनि खान्थि खान्थिया मा मिथिगौना जोङो मा बांसिन जेनेकवा जोंनि नोङो नों होनना बुंनो थाङोबा जोङो बर' राव रोंनोब्ला नोङो ओ खौ रोंथारनांगोन बर' राव रोंनोबा नोङो ओ खौ रोंथारनांगोन बे जोंनि निजाखा बेयो ओ आ ओ आ बेलेग जाथियाव आं नुनायाव आसामाव मोनसे जाथियाव दङ दा जेरै माबायाव दङ मिसिंयाव दं ओ आ खिन्थु बेयाव गुबुन जाथियाव मुथुथे ओआनो गैया बिनिफ्राय अस'मिया जाथि मोनसे अस'मिया दं जों अस'मियानि जों अस'मियाजों नांजाबना थानाय नालाय बे बर' जाथिया माने बे ओ होन्नाय बुस्थुया बे अस'मियाआव गैया खिन्थु अस'मियाया मोनसे दं मोनसे ह ह ह स नङा ह बे ह होन्नाय बुस्थुवा मथे आं मिथिनायाव गथाय प्रिटिभियावनो ह होन्नाय गैया जेरै इंलिसआव ह गैया हिन्दीयाव ह गैया बर'आव ह गैया बांग्लायाव ह गैया ह होन्नाय बुस्थुवा गैया गथिखे बे ह होन्नाय बुस्थुवा गैया नालाय है खार'ने मा जायो जोंनि बर'फोरा बे ह होन्नाय बुस्थुखौ सल'खौ मा जायो जों जेरै बर' मेथाइ अस'मिया मेथाइ खन रोजाबनो बाथाय ग से गसेब पाति दिले फुल'रे सराय ह गैया नालाय जोंनि मानसिफ्रा मा होनो ह होनो हराय होनो गथिखे बे बुस्थुवा ओरैबायदि बे बर' रावा थिख बिदिनो बेलेग जाथिखौ जों माबा मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम जायो दा मोनसे मा जादों जोङो नुदों जों बै भासाखौ नुदों जों बर' रावनि जिथु भासा जोंनिजों जोंनो गोरोबलाया गोरोबलाया मानो गोरोबलाया आं दहायनो होन्दों जोङो जिराय जिराय होन्नाया जाहैबाय क'क्राझार साइटखौ होनो आरो जोङो जोंनि खिनियाव ज' होनो दा बे डिपारेन्स खिन्थु डिफारेन्सबाबो जेरै दा जोंनि खोलानि जिथु आं जोंनि एटास खोलाहा जों हाउलिनि साहा जों नेस'नेल हाइवे थारटि वान थारटि वाननि जों साहा जोङो मोनसे नैजिबा किल'मिटार जों साहा बे साहाजों आरो बै थारटि वाननि मथा मथि खोलाहा दुइ किल'मिटारनि खोलाहा बिसोर बिथांमोननि जिथु रावा जोंजों गोरोबा गोरोबा खार'ना जाहैबाय बिसोरनिया बिसोर जोंनिखौ जोङो बुगोन जोंनियाव हायनारि होनो बे हायनारिफोरा ओरैबादि जो जों बबेयाव थांदोंमोन होमबा जों बहा थांदोंमोन बिसोर सुरानो मिलाया आरो बिसिनाव जिथु अस'मियाफोरा बांसिन नालाय बिसोरनिया अलप अस'मियाजों इसे इसे नांदेरना थायो भासाफ्रा अस'मियाजों नांनानै थायो आरो गथिखे आरो नै बेखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदां जिथु जोंनि बर' राव क'क्राझार क'क्राझारनि राव आरो जोंनि सानजानि जिथु राव बे गोरोबा गोरोबा मानि थाखाय गोरोबा जेरै जोंना क'क्राझारनिया जोङो बिसोर बिथांमोना मा जायो बिथांमोना क ख फरायनो रोङा बिथांमोना गथिखे जोंनियाव क्लासिकेलाव मोनसे दं कठक बिथां मोनहा कठकखौ कठक बुंनो रोङा खठक होनो हो बिथांमोना तेरेगेथाकताखौ बुंनो रोङा बिसोर बिथांमोना थेरेकथाकथा बे जाहैबाय क'क्राझारनि गथिखे जोङो मोनसे प्रब्लेम जादों जोंनिया गावजों गावनो प्रब्लेम जादों क ख आ बिथांमोना माने फार्स्त क सेकेण्ड ख होनो बिदिथ' नङा दा ओंखायनो बेलेग जाथिनिखौबौथ' रोंनांगोन दा जोङो नोङो बर'नि मैद्रु जानानै सोलिबाय थानो हागोन नामा नों दिनै बेलेग दिन बारनाय लोगो लोगो मा जादों जोङो हदाय जोंनि गोजाथ' सोलिनो हाया होह मालायनिखौबो लानांगौ दिनै लंपेन्त गान्नायानो हख ड्रेस हख माबा हख सब मालायनिखौथ' लानांदोंना गथिखे नोङो निजिनिखौ गारनो नाङा मालायनिखौ सोलोंनो बानाङा बे जाबाय नों मालायनिखौबो रोंनांगोन निजिनिखौथ' लाखा नांगोन निजि जखौथ' खालामना लानांगोन जों बर' हारि हिसाबै नोङो जाथिखौ दावगानो दावगाहोनोब्ला नोङो बिभिन्न' नोङो अह नों मावनांगोन खामानि नोङो नोंनिखौ लानानैबो गुबुननिखौबो नोङो लानासो निजि दावगानांगोन बे निजे निजेनो जों आं दहायनो होनबाय जोंना बागुरुम्बायानो गोरोबामोन क'क्राझारनिया बेलेग जोंनिया बेलेग क'क्राझारनिया बेलेग जोंनिया बेलेग होह बे बुस्थुखौ जोङो खौसेयै लाबोनो खार'नै जोङो मा खालामदों जोङो बै बागुरुमखौ लाबोनो थाखाय दिनै जों क्लासिकेल खालामदों जायफोरा क्लासिकेल खालामनानै दिनै जोङो इनिभारसिटि लेभेलाव जोङो बिजाब दिहुनदों होह बागुरुम्बाखौनो अथ्र'था आयदाजोंनो मोसानो मोसानो होनदों बे अथ्र'था आयदाया क'क्राझारनिया बेलेग जोंनि बे सानजानिया बेलेग गथिखे बे बेलेग बेलेगखौ जों खौसे खालामनांगौबा जोङो क्लासिकेल रोंनांगोन गथिखे जों दा खालामदों जों खामफोरखौ जों फिउ दा गम बिदि माबाखौ सोदों जेनेबा बेफोर नामफोरखौ जों सोआखैमोन दा सोबाय जोंनि मानसिया एसे गोरों जानाय लोगो लोगो बिनिफ्राय जेरै सेरजानि जिथु तार आं मिथिनायाव राङि रदा दिहि दा मोनब्रै खालामदों आसल'थे मोनब्रै खालामनायनि फाइलनिफ्राय फैदों मथा मुथि दा बिदिनो नामफोरखौ दोनबाय गोदान गोदान जों जेराव जों सोदोबखौनो मिथियामोन मोनसे समाव क'क्राझाराव बुङोमोन मा जोङो खामब्रेंगा जोंनियाव खोरदै होनो बे बुस्थुवा दोङो दा मिथिबाय दा बे गोरों गोराफोरा जिथिया साहित्य सभानि मानसिफ्रा जमा जानानै बिदिनो थि खालामबाय जेने'क'वा जोङो अक'मीयायावबो आगोल भुल बानाना बु हरसौखार आरो दोरगौखार आगोल मामोन दोरगौखारमोन दा खिन्थु हरसौखार होबाय भुल बानाना दा बिदिनो दा जोङो जोंनि जिथु माबा अकमनि अ मुर आप'नार देक साय ल' एबार मुख'नि तुमार साय ल' एबार मुख'नि तुमार आह सायल' एबार मुख'नि तुमार हेपा मन पल'वा नाय बे बेयो दा बेनो मा जाबाय साय ल' तुमार मुख'नि एबार हेपा मन पल'वा नाय दा बे बुस्थुवा बेफोरखौ थि खालामदोंना उल्थां फाल्थांसो जादों आरोखि जायखिजाया बेफोरखौ थिख खालामनानै दा जिथु फर्मेलिटि खालामदों बेफोरखौ मा खालामबाय क्लासिकेल जगै मा खालामदों बेखौ गोदोथ' माबा गैयामोन क्लासिकेल गैयामोन नालाय जोंनिया हिसाब गैयामोन एसे बुहुलाव खनोमोन जेरै जण' गण' जण' गण' खन्ननो जोङो बाह फिफटि टु सेकेण्ड बुङोसो फिफटि टु सेकण्ड खिन्थु फिफटि टु सेकेण्ड खन्ननो हायाथ' जों बेखौ खिन्थु जायफ्रा क्लासिकेल लायो क्लासिकेल जायफ्रा लायो बिथांमोना मा फिफटि टु सेकेण्डआव फुरा खन्ननो हायो आरो दा बि बिब्दि आरो बुस्थुफ्रा दा गथिखे जोंनिया बर' रावआ

गथिखे जोङो मोनसे मोननै से नै होन्नाय लोगो लोगोनोथ' जोङो मोनसे मोननै सोदोब सोदोब होनबाथाय नोङो मा होनदों नोंसोर अरदों मिथिला जोङो माने सोदोब बे सोदोब सोदोबनिफ्राय ओमफ्राय मा जाबाय बाथ्रा दा बे बुस्थुफोरा बेखौ जों बर' निजिनि जाथिनि हिसाब फोरोंगोन बे गथ'वा थाबनो बुजिमोनो आरो बिनिफ्राय ओम मालायखौ लानांगोन नोङो सेकेण्ड लेंगुवेस हिसाबै दिनै इंलिस दा बिदिनो जोङो जोंनिखौबो जों गारनो मोना मानो गारनो मोना होनबाथाय जों निजिनि जाथिजों जायफोरा फोरोंगोन सोलोंगोन बे बहुथ थाबनो रोङो आरो उन्दै गथ' सासेखौ फोरोंनायाव नोङो नों से नैखौ जों खेबसेयावनो नों वान टु थ्रि होनबाथाय गथ'वा बुजिनो मोनलिया खिन्थु गथ'फोरखौ जों मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै होनबाथाय बिदिखौ थाबनो बुजियो आरो नों गथ'खौ बिदिनो फोरोंनो हायो जेरै दा अ आ जों होन्नाय लोगो लोगो नुबाय जों दा सोदोब नों वर्डस दा इंराजीयाव वर्डस होनो वर्डस होन्नाय लोगो लोगोनो जे जोङो बर'वाव सोदोब सोदोब माबादि सोदोब गथ'खौ सोदोब माबादि सोदोब बेलाय माबा मोनसे सोदोब आरो बेयो थिग बिदिनो मा बाथ्रा बाथ्राया बिदिनो आरो बे बाथ्रायाबो मा जों मोनसे बाथ्रा बुंखांनांगौबा नोङो सेन्टेन्स होन्नानैथ' मिथिला जों सासे गथ'खौ फोरोंनायाव दिगदार जागोन गथिखे नों बाथ्रा अह नोंजों आंजों रायलायनायानो बाथ्रा नों बुंदों नों बुंनायखौ आं बुजि मोनदों आं बुंनायखौ नों बुजिदों बेनो बाथ्रा गथिखे बिदिनो गथ'फोरजों जों सेयार खालामलायनो हायो आरो गथिखे बिदिनो आरो जोंनि जिथु बर' अह रावआ रायजोनि सोलोंथाय जों रायजोनि मानि जोंनि जिथु बर' हारिनि रायजोनि बे सोलोंथायाथ' थांना थानांगोन जोङो नोंगौ ओह जों मालायनिखौबो लानांगोन निजिनिबो लानांगोन जोङो ओंखायनोथ' होनदां दहायनो मोनसे आं मोनदों बै मोनसे माबायाव होनदों मा नोङो मालायनिखौ नागिरो नों ओंखामखौथ' नोङो ओंखामा जानांगोन जोङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम जानाय जाय मानसिफोरा जेरै निल दैमानि फारि फारि थांना पिकनिफोरा दाबो हा जाना थांना थायो जोंथ' हा जाना थांना थानो हाया गथिखे जोंनिया गोदोनिफ्रायनो ओंखाम जानाय बे ओंखाम जाना थांना थानांगोन जोङो गथिखे मालायनि जोङो कुरकुरि जालाय माबा चावमिन जालाय जाना मा जानो जोंनि मानसिफ्रा मा जादों दा जों गोरोबनो हायाखै जोंनि खायद'वा गोरोबहैयाखै जोंनि मानसिफ्रा जोंनियाव बेमार जादों आरो ओइ बिदि आरो बुजिबाय गथिखे जोंनि रावाबोदि नों निजिखौ लानो गारालासिनो मालायनिखौबो लानांगोन निजिखौ गारथारनो मोना निजिनानो मेइन निजिनिखौ लाथारनांगोन निजिनिखौसो लानानै गुबुननिखौसो उनाव नों फल' खालामनांगौ दा बिदि आरो गथिखे जोंनि जिथु बर' राव रावाथ' मोनसे जाथिनि जायखिनि जाया जाथिया मोनसे राव थायो बे रावआ बे रावखौ नों फोजोबनाय माने नोङो निजि मुरखामि खालामनाय गथिखे बे रावखौ नोङो सोलोंनांगोन मालायनिखौबो लानांगोन निजिनि मथेल' थांबाय थाबा जाया मालायनिखौ सोलोंनांगोन निजिनिखौबो नोङो थिगै लाखिनांगोन बेबायदि आरो